हँ दीदी देखियौ खानामे तऽ दै छै दालि भात सब्जी पनीरके सब्जी भुजिया अचार पापड़ आओर विशेषमे रहै छै तऽ बढ़िऑं बनल जाइ छै आओर की बनायल जाए मा मालिक मालिक सब की खेतै आब नहि छै दालि भात पनीरके सब्जीपर नहि छै तऽ बनबू मीटे आर बनायल जाए मछली बनायल जाए आओर की बनेबै

हँ मीटे बनि जाए या तऽ मछली बनि जाए जे चीज स सुविधा हेतै से खेतै मालिक आओर की मा मालिकके खान मालिकके खाने जरुरी छै ने तऽ पनीर दऽ दियौ

आओर बोलो

आ आधा एक पौआ लहसुन देबै आधा किलो तेल देबै तब बनतै तब ने मालिक सब खेतै चहट लगाए लगाए हँ तऽ अखन अहाँ नया

हँ नहि नया तऽ नहि

ओ सात रङ्गके खाना छै हँ

ओ अण्डा राय रस जे चीज अनुस्वारक छै मालिक वहए चीज ने बनाबै बना बनाके खिलाना छै हँ जे दिना आब राइतो कऽ छै तऽ राइतोके अहाँके रोटी सब्जी दालि हर किछु हर हँ दालिके तऽ मालिकके बेसी पसन्द होइ छै खाना चाही

हँ सब किछु तऽ बना कऽ दैये लए ने परतै हूँ सब किछु बना कऽ सब किछु खाना बना कऽ खिलाएल जेतै ठीक यऽ राखै छी